कुर्सी खरीदए ला गेलहुँ हमसभ सहरसा जिला गेलहुँ महिषीसे गेलहुँ सहरसा जिला ऑटो पकड़लहुँ ओहिपर बैसलहुँ ओहिपर बैस कऽ गेलहुँ एक दू दोकान गेलहुँ ओहिमे नहि पसन्द पड़ल तकर बाद फेर दोसर तेसर दोकान गेलहुँ ओहि दोकानमे लेलहुँ ओकर कुर्सी लेलहुँ सस्तामे दैत रहै तऽ कुर्सी लए कुर्सी लेलहुँ कुर्सी लए कऽ फेर अहाँके ओहिमे गदा लगेलहुँ आगाँमे लगेलहुँ पाछाँमे लगेलहुँ तकर बाद गदा लगाकऽ तहन ओ कुर्सी पर लए कऽ तहन कुर्सी एलहुँ ओकर अथीसँ चौपाइ सभ बहुत सुन्दर रहै मजबुत रहै बैसे वला रहै जे सँ हिल नहि सकै छै ओ कुर्सी पर तखन अनलहुँ सभ कहलक जे नहि कुर्सी सही यऽ सभ चीज ठीक यऽ तहँ कुर्सी लए कऽ अपन घर एलहुँ